हमर पसन्दीदा खेल तऽ क्रिकेट यऽ क्रिकेट एहि दुआरे नीक लागैए जे एहिमे दश एगारह बारह आदमीके टीम रहैए जाहिमे आरामसँ अपनेसँ हमसभ केओ बैटिंग करऽ लागल केओ बॉलिंग करऽ लागल अगर आसपड़ोसके टीम नहि सङ्ग भेल तऽ अपनेसँ हमसभ बैट बॉल उठेलहुँ केओ बैटिंग करऽ लगलहुँ केओ बॉलिंग करऽ लागल केओ कीपिंग करऽ लागल या केओ फील्डिंग करऽ लागल तऽ ओहिसँ ई होइए जे शरीरिको कनि मजबूती होइ छै आओर एक्सरसाइज भी भए जाइत छै सङ्ग सङ्ग घर पर कोनो काज धन्धा नहि रहल तऽ बैसिलासँ आओर कनि बोरिंग फिल होइत छै जाहि कारण खेलय लऽ चलि गेलहुँ तऽ शरीरोमे कनि ऊर्जा आबि गेल आ समयो पास भए गेल ओहि बहाने दोस्त यार सेहो भेटघाट भए जाइत छै सङ्ग सङ्ग जे छै से बैट बॉल अगर खेल लेलहुँ तऽ ओहिसँ काफी प्रसन्नता सेहो आबैत छै बाकी बैट बॉल खेललासँ जे छै से कनि ज्ञान से रहै छै अगर कतहुँ मैच भेल ताहिओ हमसभ देखय लऽ चलि गेलहुँ केओ कमेन्ट्री करयलऽ कहि देलक या केओ इम्पायरिंग करै लऽ कहि देलक तऽ ओहि सभसँ काफी नीक लागै छै तऽ ई सभसे हमर गामोके कनि मान सम्मान बढ़ैए तऽ ताहि दुआरे हमरा लेल सभसँ पसन्दीदा खेल क्रिकेट यऽ इएहसभ दृष्टिकोणसँ हमरा जे यऽ क्रिकेट काफी ही पसन्द यऽ